مجھے كھانا كھانا بہت پسند ہے میں كھانا كھانے كا بہت شوقین ہوں میرے گھر پہ میری امی جان بہت ہی لذیذ كھانا بناتی ہیں جیسے كہ وہ شامی كباب بہت اچھا بناتی ہیں جس كو ہم لوگ بہت شوق سے كھاتے ہیں اور سیخ کے كباب بہت اچھے طریقے سے بناتی ہیں اس میں ابو بھی مدد كرتے ہیں كیوںكہ وہ انگاروں پہ سینكا جاتا ہے پھر ہم لوگ مل كر كے بہت خوش سے ہو سے كر كے كھاتے ہیں روسٹڈ بہت اچھا بناتی ہیں پائے بریانی حلیم اسٹو قیمہ شورما شیرمال یہ سب بہت ہی اچھا لگتا ہے ہمیں اور یہ سب میری امی بہت ہی اچھے طریقے سے بناتی ہیں اور بھی ہیں جیسے كہ باہر كے كھانے ہیں جو مجھے بہت ہی پسند ہیں جن كو فاسٹ فوڈ بھی كہتے ہیں جیسے كہ پزا برگر سموسہ كباب پراٹھا اسپرنگ رول مموز ٹانگڑے اور میٹھے میں مجھے زردہ ربڑی گلاب جامن برفی كھیر اور بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے اچھی لگتی ہیں